नमस्ते जी बताइए नमस्ते बताइए जी क्या सीखना चाहती हैं वह आपको सीखना है जो सीखना है बताइए मैं बताऊँगा आपको क्या रोटी बनाना सीखना है सब्ज़ी बनाना क्या पूरी बनाना तो कोई बात नहीं उसमें भी बता देते हैं पनीर बनाना हो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको पनीर बनाने के लिए मटर पनीर बनाऊँ बताऊँ ना कौन से मटर पनीर बताऊँ क्या कौन से पनीर बताऊँ

मटर पनीर में क्या है कि आप पहले उसको प्याज़ डालकर बढ़िया से फ्राई करेंगे उसको एक दम जब तक लाल हो जाए

लाल हो जाएगी वह प्याज़ इसके बाद उसमे डालेंगे आप लहसुन जो और मिर्च और अदरक थोड़ा सा इसके बाद आप उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना लाल करके फिर उसमें डालेंगे आप खड़ा मसाला इसके बाद आप मसाला डालेंगे गर्म मसाला जो पैकेट का आता है जो भी हो आप जो खाते हो अच्छा लगता हो

उसको पकाएंगे पानी हल्का सा डालकर पहले पकाएंगे बीस मिनट जैसे जितना बनाना रहेगा लोगों के हिसाब से मतलब दस मिनट पाँच मिनट उस हिसाब से अपना उसको पकाएंगे जब तक मसाला से थोड़ा सा थोड़ा वह आने लगता है सुगंध उसका मसाले का

इसके बाद आप डालेंगी पनीर

और मटर दोनों डालकर इसके बाद पानी डालकर और नमक डालकर इसके बाद उसको पूरा घुमाएंगे घूमा कर इसके बाद अब उसको ढक देंगे

ढकने के बाद मतलब जिस हिसाब से आप देखते रहिएगा बीच बीच में उसको देखते रहिएगा चलाते रहिएगा और ढक कर

उसको एक दम अच्छे से एक दम बीस मिनट पन्द्रह मिनट या तो उस हिसाब से जिस हिसाब से आँच रहती है आप तो गैस पर बनाओगे तो ठीक है बढ़िया होगा अएन पर आप इन्डक्शन पर बनाएंगे तो और वह होगा तो इससे अच्छा है कि दस रोटी बनाने आती है रोटी बनाना है तो आप पहले आटे को बढ़िया से गूँध गूँध कर एक दम हाथ से एक दम उसको थोड़ा मुलायम टाइप करके

इसके बाद आप कर सकती हैं बढ़िया से गोल गोल छोटा छोटा तोड़ कर कर सकती हैं आप बेल कर नमस नमस्ते नमस्ते